जयपुर में मुझे नाहरगढ़ की पहाड़ी ज्यादा पसंद है यहाँ पर मैं मेरे परिवार के संग सुबह सुबह सूर्योदय होने देखने आता हूँ जयपुर में सूर्योदय देखने का जितना अच्छा स्थान नाहरगढ़ है शायद ही कोई और है तो सुबह से हम यहाँ आते हैं सूर्योदय देखते हैं यहाँ पहाड़ों पर चलते हैं यहाँ के पास में आमेर है वहाँ पर हम जाते हैं जयगढ़ का किला जाते हैं पूरा दिन हम यहाँ पर किले में व्यतीत करते हैं नाहरगढ़ में व्यतीत करते हैं और दिन भर यहाँ घूम के आनंदित होकर शाम के समय हम घर जाते हैं शाम को हम लोग यहाँ पर जल महल होते हुए घर की तरफ जाते हैं